तालाबों में मछली पकड़ने जाओ वहाँ के भी गाँव के लोग बच्चे आ जाते हैं ये देखो कितनी बड़ी मछली यहाँ से निकली है अरे ये तड़क गया उधर से देखो बरसातों में जो है हम लोग मछ खूब नहाते हैं खूब मछली पकड़ने जाते हैं रोडों पे मछली बहने लगती है जब पानी बरसता है तो बरसात में जो हैं रोड पे ही मछली निकल पड़ती हैं रोड पे टहलने लगती हैं छोटी छोटी बड़ी बड़ी मछलियाँ तो सब लोग पकड़ने लगते हैं खूब मौज करते हैं खूब नहाते हैं खूब मछलियाँ पकड़ते हैं नदियों में जाओ नाव पे बैठ के जाओ आराम से नाव पे बैठ के गएँ अपना वहाँ नाव में नदियों में नहा रहे हैं अपना मछली पकड़ रहे हैं खूब मौज करते हैं गाँवों में गाँव में मौज करते हैं जब तो मज़ा आता है बरसात में सबसे ज़्यादा मछलियाँ बरसात में ही पकड़ने को मिलती है रोडों पे आ जाती है खेतों में भाग जाती है जैसे किसी चिंता में पड़ी हुई है औ बहेने लगी हैं तो खेतों में भी आ जाती हैं खेतों में लोग पकड़ने लगते हैं मछलियाँ जब खेतों में पकड़ते हैं तो खूब खेत वो लगाता ना पकड़ो इधर ना पकड़ो उधर ना पकड़ो ये भाग रही उधर भाग रही इधर पकड़ो उधर खूब मौज आती है पकड़ने में मछलियाँ कटिया लगाओ फसला लगाओ जार से पकड़ लेते हम लोग कटियाे भी लगा देते हैं नदियों में कटिया भी लगती है बड़ी बड़ी कटिया जो है तो नदियों में लगती है उसमें बड़ी बड़ी छोटी छोटी मछली फँसती हैं मछली मारने का आनंद ही कुछ अलग है कटिया लगाओ उसका आनंद अलग ही है शिकार पे जाओ मछली पकड़ने उसको नहा के फाँदो फिर लगाओ फसला जार लगाओ फिर मछली पकड़ो फिर पकड़ के छूट जाती है तो अरे ये तो छूट गई थी इतनी बड़ी मछली थी छूट गई फिर कहते हैं इधर भाग गई इधर से उधर लगाओ चलें फसला फिर उधर लगाओ फिर उधर पकड़ो जाहे इधर उधर भाग जाती हैं मछलियाँ फिर इधर से उधर फिरो तो सबसे ज़्यादा मछली जो है बरसात में ही पकड़ने को मिलती है रोडों पे निकल आती हैं बरसता है जब पानी वो बहुत भर जाता है तालाबों में बहने लगता है चारों और पानी तो मछलियाँ जो है सब बहने लगती हैं चारों पे तरफ़ तब खूब लोग गाँव के जो हैं पकड़ते हैं जिसको खाना है वो खाता है जिसको बेचना है अपन बेच लाता है कोई भी नहीं भी खा रहा है तो अपना वो देख के मौज़ ही ले रहा है उसको देखने में ही मौज़ आ रही है नहीं खाता है तो वो नहीं पकड़ेगा ना तो उसको देखने में ही मौज़ आता है मौज़ आता है कहता है वो देखो पकड़ ले गया कितना बड़ा रोहू पकड़ ले गया कितनी बड़ी मछली पकड़ ले गया वो देखो इधर से भाग रही थी वो पकड़ ले गया अपना ये सब है बरसातों में बहुत मछलियाँ भागती है इधर उधर और बाकी नदियों की तो बात ही अलग है नदियों में तो मौज़ ही मौज़ है नदियों में मौज़ ही है नाव पे बैठ के अपना जाल लगाया कोई कटिया मार रहा कोई इधर मछली मार रहा है कोई उधर मछली मार रहा है नदियों में बहुत लोग ही जो हैं मछली मारते रहते हैं बहुत लोग देखते हैं देख के ही मौज़ लेते हैं अपना देखने में ही बहुत अच्छा लगता है उन लोगों को मछलियाँ जो हैं लाते हैं पकड़ के खड़ियों में भर लेते हैं एक बोरी में भर लिया पकड़ के अपना ले गए अपना बेच लाएँ कहीं से बरसातों में पकड़ लेते हैं कोई कटिया से पकड़ रहा है कोई जाल से पकड़ रहा है कोई पानी बहुत गहरा है तो नाव में बैठ के ही जाते हैं नदियों के अंदर पकड़ने मछली नाव से उतरें अपना ये पैर लेते हैं तो पैर के अपना जार लगा दिएँ आके नाव पे बैठ गएँ नाव पे बैठ गए फंसली फँस गई तो अपना जो है पकड़ लिएँ फिर धीरे धीरे नाव जो है अपना बाहेर ले आते हैं पकड़ लाते हैं कोई पकड़ रहा है कोई पकड़ के जा रहा है कोई पकड़ने जा रहा है इसी तरह नदियों में देखने को अच्छा लगता है नदियों में मछली लोग पकड़ते हैं जब वहाँ जो है बहुत अच्छी अच्छी मछलियाँ मिल जाती हैं नदियों में पकड़ने के लिए यही सब है शिकार जो होती है मछली पकड़ने जाते हैं सबते ज़्यादा मछली जो है बरसातों में ही पकड़ने को मिलती है रोडों पे निकल आती हैं टहलते टहलते वो तालाब जान ही नहीं पाती मछलियाँ कहाँ पे तालाब है कहाँ पे खेत है इतना पानी हो गया है सब बह गईं इधर उधर तब लोग पकड़ने लगते हैं मारने लगते हैं इधर उधर पकड़ लेते हैं अपना ऐसे ही पकड़ते हैं मछलियाँ जो है